बा हमरा आरकेँ तऽ देखै छियै कबूतर भी मतलब घरमे हमरा सभ पालै छियै ने देखयमे बहुत सुन्दर लागै छै बहुत सुन्दरता लागै छै देखयमे हमरा सभ पालै छियै कबूतर देखयमे अच्छा लागै छै बाध जाइ छियै रोपय तोपयके लिए ने ओ डोकहरसभ रहै छै सुन्दर सभ डोकहर रहै छै ओ साँपकेँ खा लै छै ओ बाजसभ उड़ै छै ने बाज तऽ मतलब लए उड़ै छै लए कऽ साँपकेँ देखै छियै लए कऽ बड़का बड़का साँपकेँ खाए जाइ छै बहुत देख सु मतलब बगुला आर भी रहै छै डोकहर रहै छै गरुड़ बड़का बड़का लोलवला सभ रहै छै बहुत सुन्दर लागै छै देखयमे देखि कऽ भी फिर भी लोककेँ डर भी भए जाइ छै देखयमे अच्छा भी लागै छै तऽ ओ बड़का बड़का साँपकेँ सारा टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा भी बनाए कऽ सौँसै सौँसै साँपकेँ मूरी काटि कऽ सौँसै गीर जाइ छै